खोनादों एह सोंजागोन दे

दैयाथ' मोनो मोनबाबो

लोंब्लाबो मोजां बाबो गाज्रि बा जोङो फिल्टार खालामनानै लोङो फिल्टार खालामनानैसो लोङो जोङो जानला मानला लोङा एथ' दंखलनि माने सब फिल्टार खालामनानैसो लोङो बिदि आइरनै लोङा बानायदोंबाबो दै मोनाखै सरखारनिखो फैबाबो सान बारो मालाबा मोनो मालाबा मोना दाथ' जोङो दंखलजोंनो सालायो दंखलजोंनो फिल्टार खालामनानै बायनानैबो बबावबा थाङोबा बथलनिखौ बायना लाना थांना लोङो न'आव लोंनायखौ बायलाय जासे लोङा जोङो फिल्टार खालामनानै लोङो बे जोंनिया खेटियाव दैया मोनो गेट मारिनानै दै सोना होयो दुब्लियाव अह दैमानि गेटखौ मारिनानै दुब्लियाव दै लाबोना सोना होयो

खबराथ' मोजां र' दैया मालाबा रायलायफिनगोन जों दे ओय दैफोरा मोनाखैबा जों माब्लाबा रायलायसिगोन दे मोजां गाज्रि अह